ईंअ त मां सिन्धी आहियां ऐं असां सभु घरु में सिन्धी ॻाल्हाईन्दा आहियूं ऐं मां ॾिठो आहे त हाणे जे ज़माने में जेके ॿार आहिनि उन्हनि जी सिन्धी ॿोली सफ़ा कोन्हे त असांखे पंहिंजे ॿारनि जे अंदरि सिन्धी ॿोली सेखारिणु घुरिजे ईंअ त मां पंहिंजे बारु खे हिकु इंगलिश जी पोयम उहो पुछिन्दो आहे त मां हुनखे हुअ सिन्धीअ में ट्रान्स्लेट करे ॿुधाईन्दी आहियां उनमें मूंखे जाम मज़ो ईन्दो आहे